जशें की तुमी जाणात दर एका धार्माक वा रितीक वेगवेगळे तरेचे नाच आसतात आमची जाणटीं जीं आसा तांचे कडल्यान सुद्दां आमकां वेगवेगळे तरेचे नाचपाची योजना मेळटा तर कांय पुस्तकांनी सुद्दां आमकां वेगवेगळे तरेचे नाचाची खबर मेळटा जशें खंयचो नाच पयलो सुरू केल्लो मागीर खंयची इजा पुजा वा आरती आसा जाल्यार खंयचो नाच करता ती वा कसलीय पाटी आसासा जाल्यार कसलो नाच करता तीं जशें की बॉल डांस आनी जायते तरेचे नाच आनी हें सगळें आमकां एक पुस्तकां वा सोशल मिडियाचेर उपलब्ध आसता